साढ़े घर जिसलै मैह्मान आंदे ना आखदे साढ़े देशे दी ओह् बी ऐ आति्थी देवो भव मतलब कि जेह्ड़ा मैह्मान होंदा ओह् भगवान समान होंदा ते उ'ऐ नेहा उ'नेंगी ट्रीट बी करना चाहिदा ते जिसलै साढ़े घर गेस्ट औंदे ते सारें शा पैह्लें आखदे उनेंगी पानियै पुछदे ते पानियै पुछदे ते जेहा जनेहा मोसम होए ते ज्यादातर लोक चाह् गै पसंद करदे न पीनै गी ते चाह् आस्तै पुछदे उ'नेंगी चाह् बिसकुट होई गेआ फ्ही अगर जियां रूटिया दा टाईम होई दा होऐ तां खाने आह्ला ते फ्ही रूट्टी शुट्टी आस्तै रूट्टी शुट्टी आह्ला इंतजाम करदे ते इयां इयां अस मतलब उ'नेंगी जेह्का बी मैह्मान होए पैह्लें उसी इयां इयां गै ट्रीट करदे मतलब चाह् जेह्की ऐ कि चाह् ते ओह् मतलब कि जरूरी गै जरूरी चाह् सारें गी पसंद होंदी ते चाह् गी कोई ना नेईं करदा ऐ ते दूआ जेह्कियां मेन चीजां अस बनाना पसंद करदे आं मतलब किश बी जियां कि सेइयां थ्होंदियां न नमकीन सेवियां होंदियां जेह्की चाई कन्नै खाई सकदे जियां अस नमकीन सेवियां होई गेइयां ते मिट्ठी सेवियां बी होंदियां ओह् होई गे ते जिसलै ओह् अगर आ दे होन तां अस ज्यादातर इ'यै पनीरै दी सब्जी होई गेई जां पनीरै दी बुर्जी गै बनांदे आं राजमां होई गे राजमां दी दाल होई गेई राजमाएं दी दाल बड़ी फेमस ऐ इत्थै साढ़ै ते मतलव बड़ी मशहूर ऐ लोक खाना बी पसंद करदे ते पसंद करदे ते फ्ही उसदे कन्नै चटनी होई गेई दाड़ुऐ दी चटनी अनारदाने दे दाड़ु दी चटनी जेह्की होंदी ऐ ना ओह् क्या आखदे कि उसदे च पुदीना पाना थोह्ड़ा जेहा प्याज पाना ते मर्चां पानियां ते ओह् अनारदाना क्या आखदे उसदे च कुट्टियै शैल पीसियै कुट्टियै ते उसी लून मर्च पाइयै ते ओह् मर्चां पाइयै ते प्याज पाइयै ते अपनी मर्जी वैसे अनारदानै कन्नै खट्टा ते होई गै जंदा फ्ही ओह् चोल ते अगर राजमां चोल बनाए दे होन तां आह् आह् केह् स्वाद औंदा जां फ्ही होआ कि स्यालै दा मौसम होऐ कि फ्ही ढोड्ढा ते साग सारैं गी पसंद करदा सरेआं दा साग होऐ ते ढोड्ढा होई गेआ सरेआं दे सागै कन्नै ढोड्ढा देई ओड़ना फ्ही उसदे कन्नै मक्खन होऐ जां फ्ही लस्सी होऐ थुआढ़ी मर्ज़ी ऐ कोई मक्खन खाना पसंद करदा ते कोई लस्सी खाना पसंद करदा कोई दवैं खाना पसंद करदे ते एह् जेह्के हैन ते एह् ते बड़े गै ज्यादा मतलब जियां खलाना बी अस इ'यै पसंद करदे क्योंकि एह् ज्यादातर सारें गी पसंद होंदा ऐ एह् जेह्का एह् जेह्की रूट्टी ऐ मतलब कि एह् जेह्का खाना ऐ